हांव जेन्ना गोंयांक पळयतां तेन्ना धार्मीक गितां अशीं खूब आसा सो प्रत्येक धर्माक वेगळीं गितां आसतात जशें की जेन्ना आमी मुस्लीम पळयता तेंचीं गितां आसा कॅथ्लीक पयता तेंचीं चर्चीन तेंचीं वेगळीं गितां आसता जेन्ना तेंचीं क्रिस्मस आसता तेन्ना तीं कॅरल्स गायताय सो प्रत्येक धर्माक वेगळीं गितां आसता आनीक हिंदूंक जशें आमी जेन्ना देवळांत पळयतात तेन्ना देवळांत सुद्दां वेगळ्यो आर्ती आसता अभंग आसता तरे तरेच्यो आमच्यो ज्यो आसा त्यो गितां आसा तितूंत भितर अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग हो म्हजो फेवरेट अभंग आसा आनी हांव हो आयकत आसा जसो देवळांत असो केन्नाच वच हो आयकुपाक येता सगळ्यांक आनी हो म्हजो फेवरेट आसा अभंग तितूंत भितर आवडटा तो सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयश्री सर्वांगी सुंदर उट शेंदुराची कंठी झलके माळ मुक्ताफळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मन कामनांमूर्ति सो हो म्हाजो फेवरेट आसा बिकोज होय गणपतीचो आसा आनी गणपती म्हाजे खूब फेवरेट आसा आनी तितूंत भितर सगळो अर्थ जो आसा ह्या अभंग आर्त्यां भितर तो क्लिअर आसा सो ताका लागून हो म्हाका अभंग खूब आवडटा